हेलो जी हाँ कौन हाँ जी हाँ आप की बात विनय भोयर से ही हो रही है बोलिए हाँ बोलिए बुड़ी बालाघाट और गोंदिया रोड़ अच्छा अच्छा तो दुकान डालना है या कुछ और दूसरे कार्य के लिए चाहिए अच्छा अच्छा अच्छा सभी जगह तो अलग अलग है पर जैसे आप गाएपुरी का बोलोगे न तो गाएपुरी के साइड में चलता है बारह सौ रुपये फिट हाँ और आप ने बोला था बुड़ी बुड़ी के साइड है पंद्रह सौ रुपये फिट और वो गोंदिया रोड़ बोला था ना आपने गोंदिया रोड़ में साढ़े अट्ठारह सौ रुपये

हाँ हाँ हाँ बढ़िया सा आना जाना गाएपुरी रोड़ में भी बहुत है अच्छा स्कोप है उधर में और अपना गोंदिया रोड़ पर चलते चलते ही है कि नहीं तो वहाँ भी बहुत अच्छा चल सकता है नहीं मेरे को बताइए कितने बाय कितने का चाहिए बीस बाय पचास अच्छा तो यह बताओ मेरे को बजट कितना है आठ लाख तक के अच्छा आठ लाख तक के तो गोंदिया रोड़ में नहीं मिल पाएगा गोंदिया रोड़ में तो नहीं चल पाएगा पर आपके जो गाएपुरी साइड में है ना लगभग आप जो बोल रहे हो बीस बाय तक का बोल रहे हो ना वो गाएपुरी में उतना नहीं पर थोड़ा उससे कम हो जाएगा जो है ना उसका क्वॉन्टिटी कम हो जाएगा नहीं वो तो ठीक है बट आपका बजट आपका बजट भी तो कम है ना क्योंकि अभी आप आप से पहले एक जन एक सर का ही फ़ोन आया था मुझे वो भी बोल रहे थे कि मेरे को गोंदिया रोड़ में चाहिए तो उनका भी मतलब जो गोंदिया रोड़ वाला है ना मेरे बजट में बारह लाख तक का है हाँ और आप आप

आप आठ लाख तक के बोल रहे हो तो उसमें नहीं हो पाएगा फ़िर आप ना गाएपुरी वाला कर लो क्योंकि इससे पहले भी कुछ लोग आ के गए थे दस लाख तक बोल रहे थे पर हमने मना कर दिया ग्यारह लाख अच्छा ग्यारह

चलो तो मैं फिर ग्यारह लाख में आप बोल रहे हैं तो वैसे तो बारह लाख का तो खैर अब ठीक है मैं ग्यारह लाख में मैं डन कर देता हूँ स्टा हाँ ठीक है स्टाम्प वगैरह स्टाम्प पेपर वगैरह वो रेडी वगैरह कर लूँ मैं जी है ना जीतने भी कागज़ है और आप आ जाओगे तो फिर मिल के वो कर लेंगे वो सब लिखा पढ़ी का काम हाँ ठीक है आप बारह तारीख को आ जाएं मैं आपको मिल जाऊंगा ऑफिस में हाँ ठीक है सर है ना हाँ वेलकम